جی ہاں ایک بار میں کھانا بنا رہی تھی چکن بٹر بنایا تھا میں نے بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا مگر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی یہ کہ میں نے بٹر چکن میں نمک زیادہ مقدار میں ڈال دیا تھا میں بہت ٹینس ہو گئی کہ یہ سچویشن کو کیسے حل کروں پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ بٹر چکن میں ایک گیہوں کے آٹے کی ٹکیا بنا کر ڈال دوں کیوںکہ اس میں نمک جذب ہو جاتا ہے اور ہماری ڈش میں حسب ذائقہ ہو جاتا ہے اور اگر آپ سے ایسا کچھ ہو جائے تو اسے اس طرح کی مختلف ترکیب سے سنبھال سنبھالا جا سکے